ऐ हेल'

है मेंनानै जिरायनानै दङ मामोन मा खबर नों बबे सनआव थाफैया मोनलाय क'क्राझाराव नायदोब्रा नोङो क'क्राझार माबा टु थावजेन सिक्स आवनो थाफैबा नोङो देभेलाभ जानायाथ' आनदाज खालामदो नोङो थु थावजेन थेन निफ्राय एसे माबा नुजोब्बाय ना आगोलावथ' बिदि बिलदिं गिदिर गिदिरानो गैयामोन जि बे दस बोसोरसोया बिराद मोजां सोलिबायमोन्ना क'क्राझारआ दाथ' बबे बबेथिंजाय मा ल'दज जालांदों सिबाय दखानफ्राव थांबासो मिनथिसिगोन दखानदारफ्रासो खिथायो माने गान्नाय जोमनाय बायनायावबो बिराद खमसै कास्थ'मारफ्रा आरो

गैयामोनथ' जों कलेज जों कलेज हाबनाय समाव बे साउथ इन्दियान आव काबुलि बुरल'सो जानानै फैयोमोन ओमफ्राय बे माबायाव गुन गुन बास स्टेन्द खाथियाव मोनसे फास्त फुद माबा दखान दंमोन बे मोनसेल'खामोन औ खुनु बेबायदि चावमिन म'म' मोनजानाय केपासिति गैयामोन आरो बेफोरबायदि दखानालाय दा एरबाय जेरैबो दंसै हरैबो औरैबो ख'ना ख'नाबो दंसै

बे बि टि सि बिपिएफनि आमोलाव गभार्नमेन्त सालायनाय समावथ' जेरैबो द'खानफ्रा माबा हिट जाजोबदोंमोन माने बाजारा मोजां जादोंमोन दा एसे प'रिबरतननि उनाव अभाब देखायदों आरो दखानदारफ्रा औ बै समाव गामि सिंफ्राव उखुमनि न'खौबो गंसेबो नुला बयबो जेनेबा पास हाजार दस हाजार औरैनो माबा पेनसन मोन्नाय मा स्किम होनोमोनलाय बिदिखौ पास हाजार दस हाजार हरनायखौ औ आइदिएस बेफोरबायदि मोन्नानै सिबायफोर ओ एसेबाबो थिं बायनानै सिमेन्त पस्टफोर बायनानै खाबथाब खुबथाबबाबो थिंनि न' जाजोब्बायमोन गामि सिं सिं लामाफ्राबो गामि सिं सिं देभ'लाभ जाजोब्बायमोन माथो ह'नै खस्थ' माने सेनट्रेल गभमेनानो दासिमबो हराखै नामाथाय सेंसनफोरखौनो सेनट्रेल गभमेना सिगांनि गभमेननि बायदि नांगौबादि माबाखौ स्किमखौ हरोमोनब्ला बिदि खस्थ' जानाय नङामोन दा बिसोरो सेनियर अफिसार सेनियर इ एम फोरखौ एदभाइजार माबाफ्राव लायासै नालाय ओंखायनो सालायनो रोंगोनना रोङा आनदाज नायहरनाय जाखो ना माखो ओंखायनो दाबो स्किमफोरखौनो हराखिसै मा जाबावगोनहाय मालाय आयौ आंथ' गिबायसोहाय बयनिबो माबायाव फाइनानसियेल प्रब्लेम फैसा थाखानि क्राइसिस ओरैबादि समस्या नुहुरबाय आङो जों जोंल' मोनजानानै मा जानो मालायफोरनि दुखुखौबो बोरैबा सानफ्लाङो नायगार नायगार बिसोरनि मेग'नावनो देलाय देलाय अफिसाव थांनाय जायो गोसोफ्राव एसे बोरैबा मोनग्रा जालांबायहाय आङो दाना माबा आरो जि बर' हिनजावफोरबाबो गोसो बायदि दख'ना बायलाय फानलाय मैगंफोरबाबो बायलाय फानलाय द'खानफोर होनानै हिनजावफ्रानो नाबो गोदानानै फानग्रा दाउबो गोदानानै फानग्रा ओरैबायदि समायना नुबायमोन क'क्राझारखौ दा जिखुनु बाजारफ्रानो एसे सिंसाबसाब जाबाय आरो आरो लाइन बासफ्रा उइंगार मिनि बासफ्रानो मिथिसै थाखा फैसा प्रब्लेम क्राइसिसनि थाखायनो गारियानो माने मा होनो फेसेनजारानो जाला एखमबाथ' आङो काजोलगावसिम थांब्ला सानैल' जालाङो एखमबा सासेल' जालाङो हरै कारिगाव बारबाथाय बेबायदि अबस्था जाबाय आरोखि सोलिनो बिराद खस्थ' जाबायहाय मानसिफोरनि माबायाव दे मालाबा रायलायनोसै नामा बुनदु